जी हाँ हमारे यहाँ विशिष्ट औफसा अवसर और त्यौहारों में डांस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है जैसे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर छात्रों के द्वारा डांस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है तो पर्व जैसे होली दीवाली के शुभ अवसर पर भी डांस कार्यक्रम चलाया जाता है तथा कुछ ऐसे पुर त्यौहार जिसमें जैसे राम नवमी के शुभ अवसर पर राम कला के द्वारा डांस आदि की सुविधा की जाती है जिससे समुदाय के सभी लोग एकत्रित हो कर उस सुविध डांस प्रोग्राम को आन देख कर आनंदित होते हैं हमारे यहाँ तो शादी विवाह के अवसर पर भी डांस कार्यक्रम किया जाता है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यह डांस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को मनोरंजित किया जाता है तथा लोग आनंदमय होते हैं डांस कार्यक्रम कला के कारण यहाँ के कला किर्तियों के द्वारा कला दिखाई जाती है यह कला अत्यधिक जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस कला में भी कुछ लोग आगे बढ़ कर राज्य राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नाम कमाते हैं तो कुछ ऐसे ही रह जाते हैं यह कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के जो अवसर में कार्यक्रम त्यौहारों में भी की जाते हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं डांस कला से यहाँ के लड़कियाँ एवं लड़कों के द्वारा चलाई जाती हैं जिसमें अनेक प्रकार के डांस कलाओं को दिखाई जाती है ती है